ہاں میں نے رقص سیکھا ہے اور میں نے کئی گروپ کو کوریوگراف کیا بھی ہے اور کافی اچھے لیول پہ کیا ہے اور میں خود ایک ہپوپ ڈانسر ہوں بہت اچھا اور میں نے بہت اچھا کوریوگراف کیا ہے چار پانچ گروپ کو بہت اچھا